लॉकडाउन में बहुत सी दिक्कतें आई है हम लोगों को खाना खाने में जो भी मिलता हैं सभी मिल पाता तो खा लेते नहीं तो ऐसी तरीके से आचर मिर्च नमक से भी खाया जाता है जो जहाँ था वहीं रह गया आने में उसको बहुत बिलम्ब थी वह आ नहीं सके और फिर दुकाने यहाँ बंद थी दुकान जाने पर प्रबंधी थी कौस को कोई किसी के पास जाया नहीं सकता था इसीलिए हम लोग को लॉकडाउन में बहुत सी दिक्कते उठानी पड़ी थी इसके बाद कहीं मार्किट या सब्ज़ी कुछ नहीं मिल पाता मिर्च मिर्च से नमक से काम चल जाता है अचार या घर जो भी था उसी में अपना खा पी कर किसी तरह कर रहे थे और कोई चीज़ मिलता है ठीक से नहीं चाय चाय पत्ती चीनी यह भी मिलने में बहुत दिकत होती थी फिर भी किसी तरह से अपना हम सब हम सब समय बिताने के लिये जैसे ही थे उसी हाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और लॉकडाउन में बहुत से मुश्किलें उठाने पड़ते थे कोई बीमार पड़ जाता था तो पैसे की भी दिक्कत होती थी दवा लेने जाने में भी दिक्कत होती थी बहुत परशानीयों का सामना करना पड़ रहा था हम लोग लॉकडाउन में हमें हमें भी नहीं पूरे गाँव देश सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी पर बाहर में जो थे जहाँ वहाँ भी जो भी मिलता उसी अपना गुजारा कर रहे थे और बहुत सामना करना पड़ा लॉकडाउन हमारे जीवन में काफ़ी काफ़ी संकटे खड़ी कर दी थी

खाना बनाने पकाने में हम लोग को कोई मदद नहीं मिल पा रहा था किसी तरह से अपना समय काट रहे थे और हम लोगों का यही काम करने करते करते समय बदल गया फिर समय वह भी टल गया संकट अब तो काम जो भी है चल रहा है ठीक से लॉकडाउन में बहुत से दिक्कतें हुई लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे अपना कार्य करते रहे अब आशा करती हूँ सभी लोग यह कर रहे थे क्योंकि इस में किसी का कोई चक्कर था अपने मन से कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि यह करने में बहुत ज़्यादा परशानी होती थी और हम लोग भी कर रहे थे हमारे बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे भी थे वह लोग भी एकदम मायूस रहने लगे क्योंकि कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी बिस्कुट जैसे नमकीन बिस्किट या बच्चों को टॉफी भी लेना होता है तो बहुत सोचना पड़ता था कि हम किस तरह से कैसे करें और हमारे यहाँ जो दुकान उकान थी गाँव महल्लों में वह भी कोई दुकानदार कुछ ले नहीं आ रहे थे क्योंकि उ लोग को भी दिक्कतें थी जाने आने के लिए बहुत कड़ी शासन थी इसलिए जो भी मिलता उसी में लोग अपना गुजारा कर लेते थे इस के बाद भी धैर्य से काम लिया जो काम कर रहे थे उ काम में हम लोग को सफलता मिल गई समय भी बीत गया और कार्य भी हुआ जो भी हो रहा सही है अब फिलहाल ठीक है हम जो भी कर रहे हैं हमारे गाँव त इतना बड़ा था कि किसी किसी के यहाँ तो खाने तक का नहीं था जो जिसे मदद हो पाता वह मदद भी करता नहीं हो पाता तो वह भी नहीं करता लेकिन बहुत सामना दिक्कतों का सामना करना पड़ा लॉकडाउन हम लोगों को सभी लोगों को एकदम परेशान कर दिया था लॉकडाउन में किसी तरह से पेट भरने के लिए सोच रहे थे सभी लोग औ ये सब भूल गये थे कि हमको ये चीज़ खाना चाहिए कि नहीं जो आगे मिलता वही स्वीकार कर लिया जाता था क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं था लॉकडाउन में सब बेबस थे जिसके पास पैसा था वो भी बेबस था जिसके पास नहीं था उ तो बेबस ही था क्योंकि बहुत है जाने आने में दिक्कत होती थी कोई सब्ज़ी मिल नहीं पाता किसानों के पास जो सब्ज़ियाँ होती भी वह बेच नहीं पाता और बहुत बेच नहीं पाते उसके बाद हम सब किसी तरह से अपना कर लेते थे हम ही सब नहीं पूरे गाँव यह क्षेत्र में पूरे समाज में यह लॉकडाउन हिला कर रख दिया था क्योंकि वह लोग जो लोग थे जिसके पास था सब्ज़ियाँ या कुछ सब्ज़ी राशन गेहूँ चावल जो भी था वह मिल नहीं पाता था किसी तरह से अपना ले जा कर बेच रहे थे जिसको जैसा भी समय मिलता जिस किसी तरह से अपना ले जा कर अपना काम करते थे लॉकडाउन में वह कभी हम हम लोगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाया क्योंकि जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ियाँ खाना चाहे या पूरी पकोड़ा कुछ भी तो पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग ले नहीं पाते थे दुकान पर पहुँच भी नहीं पाते दुकानदारों भी क्या करते जो गाँव में दुकानदार दुकानदारों थे उ लोग कोई सामान ले नहीं पा रहे थे क्योंकि वह जाने आने में बहुत बड़ी कड़ी शासन थी इसलिए जो भी मिलता था उसी में गुज़ारा कर लेते थे जैसे लॉकडाउन में कभी रोटी सब्ज़ी खा लेते हैं कभी अचार रोटी खा लेते हैं कभी नमक लिट्टी बना कर खा लेते हैं कभी दाल चावल से भी काम चल जाता था जो भी घर पर था उसी पर अपना काम चला रहे थे हम सब लोग